जयपुर ज़िले में अनेक सी मनोरंजन स्थल और मनोरंजन गतिवीधियाँ हैं जैसे पार्क स्टेडियम खेल के मैदान थिएटर सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पर होते हैं वह अनेक सी जगह हैं अगर पार्क को देखा जाए तो जवार सर किले आदि बहुत बड़े बड़े पार्क हैं जिनमें जाकर बच्चे खेलकूद सकते हैं क्रीडा कर सकते हैं और अगर थियेटर को देखा जाए तो उसमें राज मंदिर इंटरटेनमेंट पेराडाईज़ ए डब्लू टी पी इनआक्स आदि इस थियेटर हैं जहाँ पर जाके हमें पिक्चर का आनंद ले सकते हैं इनके अलावा जयपुर ज़िले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत जगह पर होते हैं जैसे कि अल्बर्ट होल आमेर चिड़ियाघर नाहरगढ़ इन सबके सामने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर हर दिन बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत सी जगह हैं जहाँ पर भुगतान भी लिया जाता है और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर नि शुल्क प्रवेश दिया जाता है